नमस्ते जी हाँ

जी मेरा यह यहाँ है आप यहाँ आ सकते हो गणेश चौक पर

वह फीस आपको वह लगेगी क्या कहते हैं पाँच सौ रुपये फीस है मैम जी जी हाँ यह मौसम की हाँ चेक कर सकते हैं सभी बच्चों का इलाज़ भी होता है सभी चेकअप होते हैं यहाँ पर आप इलाज़ करा सकते हो जो भी परेशानी यहाँ आकर आपको सुबह नम्बर लगाना पड़ेगा आकर यहाँ नम्बर लगा दीजिए फिर इसके बाद आप यहाँ से चेकअप करा सकते हो तो दस बजे क्लीनिक खुल जाता है तो आप बाक़ायदा आकर नम्बर लगाइए और फिर इसके बाद इलाज़ चालू करेंगे हाँ हो जाता है एक्सरे वग़ैरह भी होता है सभी होता है यहाँ चेकअप होता हाँ सभी सभी चीज़ों की हैं आप यहाँ आ करके अपना जी हाँ सर्जरी भी हो ऑपरेशन भी या सभी हो आप आकर इलाज़ नम्बर लगा दीजिए हाँ इसमें चार्जेज़ लगते हैं आपके जैसे भर्ती या करना पड़ेगा आपको ज़्यादा ही तो भर्ती होगे तो इसका चार्ज अलग से ही लगता है बेड का चार्ज अलग लगता है ना मैम

हाँ बड़ा हॉस्पिटल है आप आ सकती हो साफ़ सफ़ाई की सभी सुविधा है यहाँ सुबह शाम तीनों टाइम साफ़ सफ़ाई की जाती है सभी आपकी देखरेख के लिए आपको एडमिट किया जाएगा तो यहाँ सभी सुविधा है देखरेख की भी सभी व्यवस्थाएँ हैं नहीं नहीं अब वह आपको अलग से ही कराना पड़ेगा

हाँ हाँ दुक़ान वग़ैरह सभी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर आप एडमिट हो सकती हो हाँ साफ़ सफ़ाई सभी है ठीक है ठीक है